हैलो जै माता दी ओह् आंटी जी मिगी इक रूम चाहिदा हा कराए उप्पर हां जी हां जी ते ऐ कोई ठीक ऐ दिक्खो कोई सस्ता जेहा इयै कोई ज्हार पंदरां सौ दो ज्हार धोड़ी जी जी कोई चक्कर नी ठीक ऐ शुक्रिया